हलो उबर हाणे मां तव्हांखा हिकु गाॾी थी बुक करायां सत सीटर उहो हुनमें असांखे महाबलेश्वर वञणो आहे ड्राइवर जाम सुठो ॾिजो जेको हिकदमि पोलाइट हुजे सभिनि खां सुठे नमूने हले ऐं असांखे सुठे नमूने वठी हले ऐं वठी अचे ऐं टाइम ते अचे हुनखे कहिड़ी बि आदतियूं न हुजनि